हलो आवाज़ आ रही है सर मेर आपको मेरी हाँ सर आप रूपाली रेस्टोरेंट से बात कर रहें हैं क्या सर मेरे को कुछ ऑर्डर करना था खाने के लिए तो आप मेरा आर्डर लिख लीजिए आप मेरा आर्डर लिख लीजिए सर मुझे ऑर्डर करना था एक दाल फ़्राए विद बटर हाँ फ़ुल प्लेट ठीक है एक एक हाँ हाँ तो भैया फ़ुल प्लेट ही कर दीजिए आप तो ठीक है दूसरा आइटम लिख लीजिए आप भैया आलू पालक की सब्ज़ी

ये भइया हाफ़ प्लेट लिख लीजिएगा इसको हाँ हाँ ठीक है भैया और एक भैया फ़ुल मटर पनीर की सब्ज़ी लिख लीजिएगा हाँ और भैया एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन तीनों चीज़ों में मिर्ची थोड़ी सी कम हो हाँ कम तीखा चाहिए हमें ठीक है नहीं नहीं भैया रोटी वगैरह तो नहीं चाहिए नहीं नहीं भैया राइस वगैरह भी नहीं चाहिए आप बता दीजिए की टोटल बिल कितने का हो जाएगा तीन सौ पचास तो भैया इसमें जी एस टी वगैरह तो इंक्लूड नहीं किया ना आपने अच्छा आज और बाकी भैया डिलिवरी चार्ज कितना लगेगा इसमें क्योंकि आप लोग डिलिवरी चार्ज तो करते ही हैं ना अच्छा अच्छा चलिए ठीक है भैया फिर आप मेरा आर्डर लिख लीजिए मैं कैश ऑन डिलिवरी पेमेंट कर दूंगा आपको हैं ना मैं आपको पता है ना मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ व्हाट्सएप पे या आपके रेस्टोरेंट का यही नंबर है ना तो व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ ठीक है भैया धन्यवाद